मूंखे रोटी ठाहिण जो जाम शौक़ु आहे मां तरह तरह जा पकवान ठाहींदी आहियां पर मां यूट्यूब ते अलका केसवाणी ऐं वंदना लखाणीअ खे फॉलो कंदी आहियां जंहिंमें वंदना लखाणीअ जी जो रोटी ठाहिण जो तरीक़ो मूंखे ॾाढो सहुलो लॻंदो आहे

अहिड़ी तरह हूंदा आहिनि की ॿार खां वठी ॿुढे ताईं सभु खाई सघंदा आहिनि ऐं कंहिंखें उहे गरमु बि न लॻंदा आहिनि ऐं हुननि खे एसीडिटीअ जी तकलीफ़ बि न थींदी आहे मां उन्हनि खे ॾिसी करे घर में घणनि नमूननि जा पकवान ठाहींदी आहियां ऐं सभिनी खे वणंदा आहिनि उहे सिंधी सिंधी रोटी बि घणनि नमूननि जी सेखारींदा आहिनि कढ़ी चांवर आहिनि बिह पटाटनि जी भाॼी आहे सिंधी पकोड़ा आहिनि गोगिड़ू आहिनि

सभु मुंहिंजी तारीफ़ु कंदा आहिनि उन्हनि जी हिकु ॻाल्हि ॾाढी सुठी आहे की उहे सभु मसाला घर ठाहींदा आहिनि ऐं उन्हनि जी सेखारण जी रीति बि ॾाढी सुठी आहे सभु मसाला घर जे मसालनि मां ठाहींदा आहिनि ॾाढो तिखो बि न थिए ऐं ॿारनि खां वठी ॿुढनि ताईं सभु खाई सघनि ऐं मां उन्हनि मां ॾिसी करे घणो कुझु सिखी आहियां